हमर इलाकामे महिलाके भूमिका दिनानुदिन बढ़ल जा रहल छनि पहिलुका गप करी तऽ महिलाके बड कम स्वतन्त्रता छलनि पढ़बा लिखबामे बाहर निकलबामे समाज कनि रूढ़िगत छलए अपन प्रारम्पिक संस्कारके पारम्परिक संस्कारके निर्वाह करैत स्त्री शिक्षाके बड बेसी महत्व नहि दैत छलै विगत दशकमे यदि कहबै तऽ बिगत दशकमे एहिमे बहुत बेसी परिवर्तन अयलै हँ हर घरक लोक हर वर्गक लोक हर समुदायके लोक अपन महिलाके स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देलकै हँ सरकारो सङ्ग दऽ रहल छै आ लगभग अखुनका स्थिति जे महिला स्वतन्त्र रूपमे जे काज करऽ चाहै छथि से करै छथि हुनका पर कोनो तरहक बन्धन नहि रहै छनि आ हुनका पर सामाजिक कोनो दबाबो नहि छनि हुनकर स्वतंत्रता दिनानुदिन जे छै से हुनकर प्रगतिमे सहायक भऽ रहल छनि ताहिमे एहि क्षेत्रमे देखल जाय तऽ एहि दशकमेबहुत बेसी परिवर्तन हमर सब क्षेत्रमेऽ महिलाक स्वतंत्रता आ हुनकर स्थितिके रूपमे भेल हँ